नौकरी हमरा नहि करैके चाहे छी हमरो घरेमे नौकरी छै आरु हम खेतीमे काम करै छियै गायमे खटै छियै बकरी नहि पोषै छियै गाय पोषै छियै हमरा नौकरी नहि करैले चाहे छियै नौकरी हमरा यहाँ मालिक करै छै ब्लॉकमे है छै आरु खाना बनाबै छियै हम